हेलो ट्रेवल एजेन्सी हम अर्चना बाजि रहल छी रुपौलीसँ एहन छै कि हमरासभकेँ कपिलेश्वर जयबाक अइ तीर्थयात्रा पर तऽ चूँकि हम दस पन्द्रह आदमी छियै तऽ हमरा एहन गाड़ी दैतहुँ जाहिसँ कि सभ कियो हमसभ आबियो जैतहुँ आओर किछु वृद्ध सेहो छथिन दू चारिटा लोक तऽ हुनकोसभकेँ सहूलियत होइतनि ताहिमे हमरा कियो अहाँके नम्बर देलथि हेँ अहाँके नाम कहलथि हेँ तैँ हम अहाँसँ बात केलहुँ हेँ एकटा चीज विशेष कऽ ध्यान देबै जे लौटय कालमे किछु समयमे एहन होइत छै कि बहुत ड्राइवर कहैत छै लेट भऽ गेल देरी भऽ गेल तऽ एना नहि होयबाक चाही हम जाहि काज लेल जा रहल छी से काज कऽ कऽ हम आयब ओहिमे किछु देरो लगतै तऽ एहिके लेल अहाँ हमरा समय सेहो देब इहो ध्यानमे राखब ठीक छै